ہیلو جی ہاں سر میں بول رہا ہوں بتائے آپ کی کیا خدمت کر سکتے ہیں جی سوری آج کل کچھ کام ہے اس لیے لوگ ہم سے جو ہے کونٹکٹ کرتے ہیں رابطہ کرتے ہیں ہم بڑے بڑے پروجیکٹ بھی کرتے ہیں چھوٹے چھوٹے سے بھی کرتے ہیں آپ بتائے آپ کو کیا کروانا ہے اچھا کتنی جگہ ہے سر آپ کی پانچ سو اسکوائر اسکوائر فٹ یا گز میں پانچ سو گز میں اچھا تو سر وہ آپ کے لیے جو ہے ہم بہت سارے جو سیمپلس ہیں ہمارے پاس ہم وہ آپ کو بتا سکتے ہیں بھیج سکتے ہیں آپ کی ای میل آئی ڈی پہ جو میں ایک لینک بھیجوں گا اس کے اندر میری ای میل آئی ڈی ہوگی اور اس میں میرے ہوں گے جس سے آپ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں اور آپ کو جو چیز چاہیے وہ آپ بتا دیجیے جو آپ کے رکوائرمنٹ ہے وہ بھی ہم پوری کر سکتے ہیں اب بتائے آپ کیا کیا چاہتے ہیں ہاں تو سر میں کچھ کچھ موٹا موٹا بتا دیتا ہوں آپ کو دیکھیے ہم آپ کے گارڈن کی جو وال ہوگی نا اس میں آپ وال کے اوپر لگزری ٹائل لگائیں گے جو بےحد خوبصورت ہوں گی اور آپ کا جو وائٹ واش میں ہوگا اس سے میچنگ کر کے لگائیں گے ٹھیک ہے سر اور اس میں جو ہے ہم فاؤنٹن لگائیں گے جو مختلف جگہوں پہ ہوں گے لگے ہوئے کچھ فاصلے کے بعد پھر ان پہ فاؤنٹنس کے نیچے جو لائٹنگ دیں گے تاکہ جب اندھیرا ہو یا رات ہو یا برسات کا موسم ہو ان لائٹنگ کا آپ جلاؤگے تو بہت اچھا فیل کریں گے بہت لطف اندوز ہوں گے اور ہم جو ہے ایک امبریلا لگائیں گے گارڈن کے اندر آپ کے جب موسم خراب ہو یا رات ہو یا دھوپ ہو تو آپ اس کا استعمال کر سکتے ہیں اور اس اس میں جو ہے ہم جو ہے چاروں طرف جو ہے چھوٹے چھوٹے جو ہیں پیڑ آتے ہیں اور چھوٹے چھوٹے پھول ہوتے ہیں اس کے ہم چھوٹے چھوٹے پودے ہیں پودے ہوتے ہیں اور چھوٹے بڑے ہوتے ہیں وہ پودے وغیرہ بھی لگائیں گے اور اپ آپ بتائیے آپ کو اور ہم کیا خدمت دے سکتے ہیں نہیں اگر آپ کو کوئی ڈاؤٹ ہو تو ہم ہمارا ویشالی والا جو ہے ڈی فائیو کا جو ہے وہ گھر دیکھ سکتے ہیں جس میں ہم نے ساری بہت اچھے سے کری ہے اور بھی بہت سارے میں آپ کو بتا سکتا ہوں جہاں جہاں ہم نے کام کرا ہے اور جو حال فی الحال ہمارا پروجیکٹ چل رہا ہے میں اس کے بارے میں بھی میں آپ کو شئیر کر سکتا ہوں تو آپ جو ہیں مطمئن ہو جائیں گے دیکھ کے میں آپ کو ابھی آپ کو میں شئیر کر رہا ہوں اپنا لینک ٹھیک ہے سر آپ اپنی لوکیشن مجھے شیئر کر دیجیے مجھ سے کہاں پر ہے تو آپ کے پاس ہم آ جائیں گے ٹھیک ہے سر اوکے سر